चार हज़ार पाँच सौ तीस नौ हज़ार दो सौ दस चार सौ सत्ताईस पाँच सौ अट्ठाईस नौ लाख आठ हज़ार पाँच सौ बीस